جی ہیلو گڈ ایوننگ سر ہاں قاسمی ٹور اینڈ ٹریول سے بول رہے سر آپ کا نام سر سر ایک گووا کا ٹور چاہیے تھا تو جانا ہے تقریباً دس لوگوں کی ٹیم ہے ہماری تو ہمیں بائی ایئر ٹکٹ بھی چاہیے اور ساتھ میں ہوٹل وغیرہ کا بھی ارینج چاہیے ہاں سر ہمیں آج سے جانا ہے تقریباً پچیس اگست کا سر تقریباً ون ویک کا سر آں ٹن دس لوگ سر جی بائی ایئر جانا چاہیں گے سر جی جی نہیں ایئر کنڈیشن چاہیے سر ایئر کنڈیشن میں چاہیے سر دونوں آپ بتادیں دونوں بتا دیں جی جی نہیں آپ کے حساب ہاں آپ اگر ایک گائڈ دے دیں تو بہتر ہوگا اگر گائڈ بھی مل جائے ہمیں جی میرا نام ابواللیث ہوا سر جی سر رٹرننگ بھی جانے کا بھی آنے کا بھی دونوں کا اچھا اوکے سر آفس کہاں ہے سر آپ کی ساؤتھ دہلی اوکے سر آفس آکے وزٹ کرکے میں معلوم ٹھیک ہے اوکے سر شکریہ بہت بہت آپ کا